जी हाँ मैंने अपने साथी के साथ रोमांटिक सफर किया है और ये बहुत ही खास है क्योंकि पहली बार जब मेरी गर्लफ्रेंड मेरे से मिली तो मैं उसको सफर के दौरान जयपुर में एक क्लब में घूमाने ले गया था तो वह सफर मेरा बहुत ही आनंददायक रहा क्योंकि वह मेरे जीवन में पहला ऐसा सफर था जो मैंने इतने रोमांच के साथ किया और यह मेरे लिए बहुत ज़्यादा खास इसलिए है क्योंकि जब मैं पहली बार अपनी दोस्त के साथ क्लब में गया तो मैंने वहाँ पर विभिन्न तरीके के लोगों को देखा और उनसे मिला और उनकी जीवन शैली को देखा कि किस प्रकार भिन्न है और वहाँ जाके मुझे एक अलग ही सुकून और आनंद का महसूस हुआ